मैं पाँच संख्या बता सकती हूँ आपको दस हज़ार सात सौ बारह पच्चीस हज़ार आठ सौ अस्सी बीस हज़ार पाँच सौ बीस पंद्रह हज़ार चार सौ चालीस आठ हज़ार नौ सौ बयासी